یہ سوال کہ آپ کی تحریر کو دوسرے لکھاریوں سے کون سی چیز الگ کرتی ہے میرے لیے بہت زیادہ اہم نہیں ہے کیوں کہ میں جب لکھتا ہوں تو لکھ کر اس چیز سے الگ ہو جاتا ہوں تخلیقی جو تحریر ہوتی ہے اس میں میں خاص طور سے کردار کی جو سائکی ہے مزاج ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں اور دوسری جو چیزیں لکھتا ہوں اس میں معروضیت کو مد نظر رکھتا ہوں تو اسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ان چیزوں کا میں خیال رکھتا ہوں لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کون سی چیز ہماری تحریر کو دوسرے کی تحریر سے الگ کرتی ہے یہ تو پڑھنے والا بتا سکتا ہے